हाँ मुझे पाँच डेट याद हैं तीन सितम्बर उन्नीस सौ निन्यानवे पाँच सितम्बर उन्नीस सौ अट्ठानवे दस अगस्त दो हज़ार दो बारह सितम्बर दो हज़ार पाँच दस नवम्बर दो हज़ार दस